अगर मिगी सच्च दा पता करना होग ते जि'यां अगर न्यूज पेपर च कुछ दस्सेआ में उसी पंज छे बारी उसी ऐनालाइज़ करनी आं मतलब अलग अलग सोशल मीडिया हैंडलर उप्पर दिखनियां ओह्दे बाद बेबसाइट उप्पर दिखनियां ते जादा अगर मिगी जरूरत पौग ते फिर में जमीनी स्तर उप्पर बी जेह्ड़ा ऐ उसी दिखने दी कोशिश करनी आं कि आं भाई कि एह् सच ऐ जां झूठ ऐ क्योंकि केईं बार ऐसा होंदा की में काफी ऐसियां खबरां दिक्खियां जेह्दे च झूठ बड़ा बोला गेदा ऐ कि कुछ ऐसा होया कि कुछ ऐसा होया जेह्दी बजह् कन्नै केह् होंदा कि सोसायटी उप्पर गलत इम्पेक्ट पौंदा बाकी अगर दिखा जाए ते मीडिया जादा ऐ ओह् झूठ निं बोली सकदी ना ई ओह् मतलब किसे बंदे ई हर्ट करी सकदी ना ई झूठ दस्सी सकदी होर सब तूं बड्डी गल्ल एह् ऐ की अगर मीडिया झूठ दस्सदी ऐ ते एह्दे च ओह्दा बी नुक्सान ऐ क्योंकि मीडिया गी चौथा स्तंभ आखदे न अस डेमोक्रेसी दा जानि लोकतंत्रै दा ओह् चौथा स्तंभ ऐ